गामियाव जोङो गेलेमु गेलेनानै गोबां खायदाफोर एबा आदबफोर आरजिनानै लानो हायो आरो जोङो बांसिनै बर' गामियाव गेलेनायखौ नुनो मोनो बाथा खेला बा गर खेला दानिया बे गोदोनिमोन नाथाय दानियाथ' जाहैबाय फुटबल भलिबल क्रिकेट बायदि बायदि दा जोङो बेफोरनि गेजेरजों गावबा गावनि मोनसे रोंगथिखौ देखायनो हायो बेजों लोगोसेनो जोङो गावबा गावनि फिजिकेलि आरो मेन्टेलि स्ट्र्ं खालामनानै लानो हायो आरो दा जोंथ' बयबो मिन्थिखागौ जोंनि बे जिउआव माबादि गुबुन सासेया गुबुन सासेजों मिलायनानै थानाया गोब्राब नाथाय बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावजों गाव लोगोसेयै बा गोरोबलायनानै थानो हायो जों बेफोरखौनो बेबादि गेलेमु गेलेनानै गोबां आदब खायदाफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो